دہلی کو اگر مغلئی کھانوں کا اڈہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں مغلئی کھانے بہت اچّھی طرح گھروں اور ہوٹلوں میں پکائے جاتے ہیں الگ الگ طریقے سے مصالحہ دار بریانی کا صحیح ذائقہ آپ کو دہلی اسٹریٹ کھانوں کے لیے بھی بہت مشہور ہے یہاں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں سے لوگ آتے ہیں جو اپنے پکوان لے کر آتے ہیں تو یہاں اس کا بھی ٹیسٹ مل ملتا ہے پرانی دلّی کی چاندنی چوک کے پراٹھے والی گلی کے پراٹھوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہاں دور دور سے لوگ کھانا کھانے آتے ہیں جامع مسجد کے علاقے دہلی کے فیمس علاقوں کے لیے بہت مشہور ہے